हैलो हां जी नमस्ते जी एह् असें ना कुसै ने थुआढ़ा नंबर दित्ता हा कि तुं'दे कोल कोई मकान खा'ल्ली ऐ अच्छा ते किन्ने कमरे न किचन बाथरूम बगैरा सबकुछ ऐ अच्छा ते कराया केह् स्हाब ऐ ते रस्ता अलग ऐ जां कट्ठा ऐ अच्छा ते तुस फिर ओह् जेह्ड़ा बिजली ते पानी दा अलग देना ते कराया थोह्ड़ा घट्ट करो चलो पचुंजा सौ करी लैओ छे लैना तुसें ते फैमिली साढ़ी दिक्खी हून मतलब कि साढ़ी फैमिली ऐ ते बच्चे न दो ते ते दिकखने आं फिर दिक्खी कुछ होई सकदी गुंजाईश थोह्ड़ी बहोत ते गड्डी गड्डी शड्डी लाने दी जगह ऐ बाह्र ओ हो तां ते मुशकल होई जाना महाराज साड्ढे कोल न स्कूटर ऐ ते इक स्कूटी ऐ ओह् कु'त्थें लाह्गे अस फिर ते उं'दा गैराज बी ऐ कोई केह् ते ओह् छे ज्हार ओह् बी ते फिर बिजली दा बी ते सारा कुछ ते तुस बड़ी हद्द करा दे इन्ना कराया नेईं असें दिक्खे दो होर इक पंज ज्हार आक्खा दे न इक पंजताली सौ आक्खा न ते मतलब चलो अगर तुस तुं'दा तुं'दा नंबर दित्ता हा कुसै ने में आखेआ चलो दिक्खी लैन्ने आं ते चलो ठीक ऐ अस उद्धर दिक्खी लैगे इन्ना जरूरी नेईं ऐ थुआढ़ा